جی ہاں غربت اچھی طبی دیکھ بھال تک رسائی میں ایک بڑی رکاوٹ ہو سکتی ہے غربت کی بنیادی وجوہات میں مالی پابندیاں تعلیم کی کمی اور صحت کی غربت شامل ہوتی ہے غربت کے شکار لوگوں کو صحت کی بنیادی تعلیم دینا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی صحت کی دیکھ بھال کو خود کر سکے تعلیم کے ذریعہ صحتی امور کی خود مدد کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے سرکاری اور غیرسرکاری تنظیموں کے ذریعہ صحت کی معلومات کو غریب لوگوں تک پہنچانے کے لیے معاونتی اشتہارات کمپنیز کی ضرورت ہے دیہی علاقوں میں صحتی اشتہاریہ منصوبے کو بڑھایا جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو مختلف بیماریوں کی پہچان اور بچاؤ کے طریقے سے آگاہی حاصل ہو صحتی تشہیر کے لیے مختلف وسائل مثلاً موبائل کلینکس طبی کمپنیز اور صحتی کاروائی کی گاڑیاں دیہی علاقوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں مختلف تنظیموں سرکاری اداروں اور غیرسرکاری اداروں کے مابین تعاون بڑھایا جا سکتا ہے تاکہ صحت کی دیکھ بھال کی خدمت غریب لوگوں تک پہنچ سکے یہ تجاویز صحت کی دیکھ بھال کو مزید قابل رسائی بنانے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے